प्रणाम प्रणाम बाबू की बात बाबू

मिथिलाके जनबाके कोशिश अभिलाषा अहाँकऽ भेल एहि लै हम प्रसन्न छी जे मिथिला भूमिके या मिथिलाके परिचय लै लए अहाँके उत्साह उत्सुकता बढ़ल मिथिला बिहार राज्यके एकटा चौदह जिला मिलाएके मिथिला राज्य छै जेना सहरसा मधेपुरा पूर्णिया कटिहार अररिया किशनगञ्ज समस्तीपुर दरभङ्गा मधुबनी झंझारपुर ई ढेर सारा जिला मिलाए कऽ मिथिलाके निर्माण भेल छलै मिथिला राज्य कहाबैत छै तऽ पहिने साबिक जबानामे द्वापरमे मिथिला राज्य होयत छलै जहि मिथिला राज्यके राजा जनक राजा होयत रहथिन ओइ राजा कऽ जगत जननी जगदम्बा जानकी हुनका एकेटा सुपुत्री ओहि धरती मिथिलाके धरती मातासँ प्राप्त भेलै मिथिलाके सबसँ पैघ गौरवान्वित बात छै जे एहिठाम जे गौरव गाथा छै एहिठामका जे सभ्यता छै एहिठामका जे संस्कृति छै एहिठामका जे आचार विचार रहन सहन व्यवहार भाषा शब्दके जे प्रचलन यऽ से बड़ मिठगर यऽ बड़ मधुर लगैए आ आर एहिठाम जे देखबै होलीमे रङ्ग बिरङ्गके होलीके गीत बिबाहमे रङ्ग बिरङ्गके बिबाहक गीत उपनयनमे रङ्ग बिरङ्गके उपनयनक गीत समदाउन एहन एहन तरहके जे एहिठाम कलाकृति छै एहिठामका जे एकटा कल्चर छै कल्चर मने व्यवहार जे छै एहिठामका ओ व्यवहार एहन छै जे अहाँकऽ बुझाइये नहि पड़त जे एहिठाम केओ दुश्मनो ककरो भऽ सकैत छै किआ तऽ एहिठामका भाषा एहिठामका शब्द एहिठामका व्यवहार ततेक मधुर यऽ जे दू दू गोटे झगड़ो जे करैत छै तऽ लोक कऽ बाहरी लोक कऽ बुझाए पड़ैत छै की कि कोनो निकहा निकहा गप ओ दुनूमे करैए एहि एहि दुआरे जे ओ झगड़ामे जे एहन शब्दके एहन भाषाके उपयोग होयत छै जे मिथिलाके भाषा जे छियै हम अहाँ जे बजबाके कोशिश करैत छियै हम अहाँ जे लोकके उपदेश दै छियै शिक्षा दै छियै संस्कार दै छियै बुद्धि दै छियै बिबेक शील बनाबैत छियै जे रास्ता देखाबैत छी ओ बहुत सुगम यऽ बहुत आसान यऽ बहुत क्लिष्ट नहि छै बहुत सुगम छै बहुत आसान छै एकरा हम अहाँ आराम सँ बुझि सकैत छी तकर बाद मिथिलाके बिशेषता जे छै हँ कि ठीके छै अहाँकऽ आर जे भी जानकारी लेबाक होएत अहाँ हमरासँ संपर्क स्थापित कयने रहब हम अहाँ कऽ यथासाध्य जतबा हमरा समझदारी यऽ जतबा हमरा जिमामे शब्द बुद्धि यऽ ततबा हम अहाँकऽ बुझेबाके कोशिश करब ओहिमे जे कोनो त्रुटी भऽ जेतै तऽ हमरा ओकरा माफो करबाके कोशिश करबै या नै तऽ हमरा कहबै जे श्रीमान ई तरहके बात रहै जेकि हम संतुष्ट नहि भऽ सकलहुँ एकेठाम कहल गेलै हँ जे नो मैन आर परफेक्ट कोनो मनुष्य पूर्ण नहि होयत छै सब अपूर्णे छै यौ तैं अहाँके कोनो समस्या हुए तऽ हमरा पुछब जहाँ तक हमरा समझदारी होयतै हम अहाँके बताएब दुनू गोटाके इएह बात भेल बस आइ अझुका ठीके छै प्रणाम प्रणाम